हाँ हमारे यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शनीय स्थान पर घूमने के लिए आते हैं दर्सनीय इस्थान जैसे मध्य प्रदेस में सबसे अधिक लोग उज्जैन घूमने आते है महाकाल के दर्सन करने आते है यहाँ पर आए दिन दर्शनीय विदेश से लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है और यहाँ पर दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं इसके बाद हम बैतुल के बालाजीपुरम का लेते हैं यहाँ बालाजीपुरम हमारे मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध स्थान है यहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते है यह भारत का पाँचवा धाम है इस धाम में आने के लिए बैतुल स्टेसन से भी आ सकते है बस से भी आ सकते है इस्टेसन उतरे वहाँ से आटो वाला लेके पहोचा देता है आटो वाला पचास रुपये लेता है और बस वाला पंद्रह से बीस रुपये में पहुँचा देता है यह सात किलोमीटर पड़ता है स्टेसन से उसके बाद हम जब बैतुल से आते हैं तो यह मंदिर के पास में आने के बाद हर चीज़ की सुविधा है चप्पल जूते उतारो वहाँ से अंदर प्रवेश करते है वहाँ हमें घूमने के लिए पन्द्रह रुपये की टिकट लगती है उसके बाद हम मंदिरों में अच्छे से घूम सकते है यहाँ पर रुक्मणी बालाजी का मंदिर भी है उसके बाद में वैष्णो देवी का मंदिर भी है गुफाएँ भी है बारह ज्योतिर्लिंग भी है उसके बाद में गणेश जी की मूर्तियाँ भी है उनका भी मंदिर बना हुआ है और रामायण के हर व्यक्तियों का प्रदर्शन लगी हुई है राम लक्ष्मण की मूर्तियाँ जैसे हनुमान जी की मूर्तियाँ यह हमें दर्शन करने के लिए सभी चीज़ यहाँ पर मिल जाती है उसके बाद हम नाव से इन चीज़ों के दर्शन भी कर सकते नाव घूम सकते है फिर बाहर निकलते है तो यहाँ पार्किंग लगी हुई रहती है गाड़ियों घोड़ा खड़ी करने के लिए भी उसके बाद हम खाना पीना जैसे बाहर से लोग आते है तो बहुत परेशानी होती है खाने में तो यहाँ पर दुकाने है इसमें हम खाना भी खा सकते है रुक भी सकते है रुकने के लिए भी व्यवस्था है झूलें है झूलने के लिए गार्डन है और हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पर हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को हम यह कर सकते है दुकाने है जिसमें जो भी ख़रीदना है खिलौनौं की दुकाने है अपने खाने पीने की चीज़ों की दुकाने है और बैठने उठने के लिए अच्छी अच्छी जगेह है और कोई भी चीज़ जो भी लेना है सभी चीज़ यहाँ पर उपलब्ध मिल जाती है